जोंनि गामिनि जोंनि क'क्राझारनि मानसिफ्रा सोरबा सोरबा बिदिनो हाजिरा बांसिनानो सोरबा हाजिरा मावो सोरबा साख्रि आवलाबो दङ सोरबा सोरबा आरो जेन'बा सोरबा सोरबा बेखारफोरबो दङ बिदिनो मानसिफ्रा फरायनो बानानै बिदिनो ओरैनो थालाबायबाय बेखार जाबाय सोरबा सोरबा गथ' माबाफ्राबो हाजिरा मुजिराखौनो बिराद मावनो बायो गथ'फ्रा बिदिनो बोराय माबा बिमा बिफानि सायाव जानो लुगैयो मावनो हाबाबो बिदिनो बिमा बिफाखौ आसा खालामो खायसे बिदियावनो बिदिनो अलसिया जाबाय फरायनायावबो थांला माबायावबो हाल खदालावबो थांला बिदि जायो ओमफ्राय बिदि जायो बिदिनो सोरबा सोरबा बायदिसिना बिजिनेस मैगं थाइगं मावनानै जाबाय जोंनाबो जोंनाबो बिमाया बिब्दिनो बाजाराव बिदिनो बिजिनेस मावनानैसो जायो आरो साख्रि बाख्रि खायसे बिदिनो गोरों गोराफ्रा बिदिनो साख्रि बाख्रि मोनबाय आरोना बिदिनो जोंनाबो आंनाबो फिसाया दा बिदिनो माबा आरो मास्टार ओरैनो एल पि मास्टारसो बारा गिदिर साख्रि नङा आरो ओरैनो खुनुरुखुम सोलिनो थोयो आरो गथ' गथाय फोरोंनो थाव संख्रि बानलु जानो थोयो आरो खुनुरुखुम ओमफ्राय बिदिनो न'फ्राव माबानोसै बिदिनो खेथि बाथि मावदेरनोसै एसे गायनोसै बिदिनो मैगं थाइगंआबोथ' बारा फान माबा बायनानै जानांला नालाय बिदि बेफोरनो एसेसो माबा जाहैयो आरो सोलिहैयो मैगंफ्रा बिदिनो न'फ्रावनो मोनखाजोबो जा इसे गायो जायोबो माइफ्राबो गायबानो जायो इसेबाबो बिदिनो माइफ्राबो बा माबा न'खरनिया थोआबा बिदिनो इसे बायनानै दोनदेरो बोथोराव बिदिनो बेफोरनो ओमफ्राय थोहैयो आरो माबायाबो